खेलों में सफलता और असफलता से निपटने के लिए तरह का साधन अपनाया जा सकता है सफलता और असफलता

आता ही रहता है इसलिए जो भी खेल से सम्बंधित खेल प्रेमी है उसको हर समय प्रयास करना चाहिए कि एक अच्छे बेहतर मुकाम पर कैसे पहुँच सके जो एक मेहनत के बल पर खेल प्रेमी हो या आम सारे व्यक्ति असानी से एक अच्छे मुकाम पा लेते हैं अभी दौर में देखा जाए तो में बहुत सारे खेल प्रेमी विद्यार्थी जन या अन्य सभी वर्गों से लोग खेल से अच्छा रूचि रखते हैं वो हमारे खेल में फुटबोल हो किरकेट हो या बहुत सारे खेल खेलने के लिए हैं इसमें कोई भी काम हम लोग देखते हैं कि जब आदमी एक बड़ा मुकाम पाने के लिए कितना प्रयासरत रहता है लेकिन हो सकता है कभी न कभी विफल भी होता है इसलिए आदमी को कभी भी अपने जीवन में असफलता को नहीं देखना चाहिए हर समय सफलता की और बढ़ना चाहिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए आज के समय बहुत सारे ऐसे खेल प्रेमी को देखा गया है कि वो बहुत से बहुत नीचे तबके में खेल खेल रहे थे लेकिन उनके मंशा में इतना उत्सुक हुए कि आज उनका एक इतिहास गवाह हो चुका है तो खेल प्रेमी हो या अन्य कोई भी हो उसको हर प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में कभी भी उसको असफल महसूस नहीं करना चाहिए इसलिए सफलता होना ही तय हैं सफल व्यक्ति का अगर इतिहास देखा जाए तो हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि

ऐसे इतिहास गवाह है कि वो एक बहुत ही नीचे से ऊपर गए हैं लेकिन उसका हर प्रयास प्रयास करते रहने से जिंदगी में बहुत सारे बाधाएं आती जाती हैं लेकिन कभी भी व्यक्ति को असफल महसूस नहीं करना चाहिए उनको सीधा एक ही सोच होना चाहिए कि हमारा अगला कदम हमको जिस काम में हम लगे हुए हैं हमको वो अवश्य मिलेगा हम नित्य प्रति प्रयास करते रहें प्रयास करने से ही सारा इतिहास गवाह है कि उसको सफलता लेना तय हो जाता है बहुत ऐसे भी कहानी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इतिहास गवाह है कि सफल व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में बताते हैं कि हर व्यक्ति को सोच ऊपर रहना चाहिए सोच ऊपर होने से आदमी अपने जीवन में बहुत तरह का मेहनत प्रयास करते हैं अगर सोच